اتر پردیش ایک بہت بڑا صوبہ ہے اتر پردیش ایک بہت مشہور صوبہ ہے اور یہاں پہ بہت سارے مذہب کی تبلیغ ہیں بہت سارے مذہب کے لوگ رہتے ہیں جیسے کہ مسلمان ہیں ہندو ہیں کرسچن ہیں سیکھ ہے یہ سب اپنے اپنے مذہب کی پیروی کرتے ہیں اور اپنے اپنے مذہب کے جگہ بھی ہیں جیسے کہ مسلم کا ہو گیا مسجد ہندو کا مندر کرسچن کا چرچ اور سکھ کا ٹیمپل گرو دوارہ جو ہوتا ہے ان کا وہ ہو گیا یہ سارے لوگ جو ہیں الگ الگ مذہب کے جو اپنے اپنے مذہب کو بہت پھیلانے پھیلاتے ہیں اور وہ اپنے اپنے کمیونٹی میں پھیلاتے ہیں اپنے اپنے کمیونٹی کے لوگ کے ساتھ ہوتے ہیں اور الگ الگ مذہب کے ہونے کے باوجود بھی سب مذہب کے لوگ ایک ساتھ مل جل کر رہتے ہیں تو ہر مذہب کا جیسے کہ مسلمان کا عید ہو گیا ہندو کا کی ہولی دیوالی ہو گئی کرسچن کی کرسمس ہو گیا سکھ کے کے تیوہار بھی ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے اتر پردیش میں